औ आंनियावहाय इसिंनि आयजें आयला दं जेखौ आङो संनायाव गोनांथि होनना सानो बेफोरो जाबाय थौ साराय खोस्लि बेफोरो बांसिनानो गोनांसिन जायो मानोना जों ओंखाम सङोब्ला थौ नांगौ गिबियावनो थौ दङब्लासो जों ओंखामखौ संनो हायो थौनि उनाव थौ खोबग्रा दाखिनि बेफोरखौ नांगौ जायो आरो जों ओंख्रि संनोब्ला गिबियावनो साराय नांगौ सारायनि उनाव ओंख्रिखौ संनानैहाय खोबनो नांगौ बेवहाय आरो बिनि उनाव खोस्लि नांगौ ओंख्रिखौ एरनो आरो ओंख्रिखौ संनोब्ला जोङो संख्रि बानलु थाव बायदिसिना नांगौ जायो अब्लासो जों ओंख्रिखौ संनो हायो जों अनला ओंख्रि संनोब्ला गिबियावनो साराय जाननानै संख्रि बानलु होना संख्रि बानलु सामब्राम जिरा थाव होनानै एवनानैहाय अनलाजों मा होफायो बेखौ एवफानानैहाय उनाव दै होनानै अनलाखौ संनो हायो अनलाखौ गिबियावनो देना लाग्रोनांगौ बिनि उनाव दै होखांनानै अनलाखौ होसनहरनांगौ बिनि उनाव संख्रि हालदै खारै होनांगौ आरो बेखौ खोबनानै दोननो थाखाय दाखिनि नांगौ जोंनो बेफोरबायदि आयजें नांगौ आरो आरो जोंनि दालि ओंख्रि संनो थाखाय सारायखौथ' नांखागौ सारायाव दालिखौ रुनानै लाग्रोनानै दालिआ गोबाव रुखांनायनि उनाव रुयोब्ला सागं नांगौ सागंजों सागं एबा दालि खाटा होनो आरो बिजों दालिखौ मोजाङै साग्लिना लानानै उनावहाय सामब्राम बानलु जिरा होनानै सेरनानै दसे खोबनानै दोननानै मोनो आरो आरो जोङो बेदर आरि संनोबो साराय नांगौ जिरा मस्ला नांगौ अब्लासो बेदर संनाया बेदरा टेस्टि जायो आरो जोंनो गेसाव संनो थाखाय कुकार नांगौ कुकाराव सङोब्ला ओंखामखौ कुकाराव सङोब्ला ओंखामा मोजां जायो आरो मैगं थायगं हानो थाखाय खादा नांगौ इसिङाव बेफोर थाजोबनांगौ आरो आरो थोरसि लथा गासैबो इसिंआवहाय थाजोबनांगौ अब्लासो जोङो संनो हागोन खावनो हागोन इसिंआवहाय थौ साराय मैगं खादा खोस्लि कुकार गासैबो थाबासो जोङो ओंख्रि संनायाव ओंखाम संनायाव गोरलै जागोन नङाबा जोङो संनो हानाय नङा बेफोर आयजेंफोरा थायाब्ला आंनि बुंनाया एसेनोसै आरो